हमारे यहाँ पर एक कॉलेज है हमारे गाँव में अगर थोड़ा हमारे से एक किलोमीटर दो किलो एक डेढ़ किलोमीटर दूर है उस कॉलेज को हम जानते हैं उसका नाम है राधा गोविंद कॉलेज उसमें हमारा कॉलेज में जैसे आई टी आई भी करते हैं उसमें और भी कुछ उनका जो भी करते हैं मैंने उसमें पास में आई टी आई के है आई टी आई के है आई टी आई जैसे पूरी कर लिए इलेक्ट्रिशन से आई टी आई करके वो स्टूडेंट को उन्होंने मेरे जैसे फॉर्मैट भरवा दिया पहले उन्होंने फीस में पहले मेरे से आधी फीस ली आधी फीस लेकर वो मेरे को बोल दिया ऐसे ऐसे आप हमारे यहाँ क्लास जॉइन करो क्लास जॉइन करके वह अपना इगजाम दो थोड़ा सीख कर एस्किल वगैरह और अपना सर्टिफिकेट पाओ तो फिर मैंने क्या किया तैयारी करके और वहाँ पर फॉर्म वॉरम भर कर देख कर सब कुछ वहाँ पर क्लास लिए तैयारी किये तैयारी करके वहाँ पर और इग्ज़ाम हो गई इग्ज़ाम आ कर इग्ज़ाम दी इग्ज़ाम देने के बाद मेरा फर्स्ट ईयर कम्प्लीट हो गया सेकंड ईयर कम्प्लीट हो गया सेकंड ईयर कम्प्लीट होने के बाद मेरा सर्टिफिकेट मिल गया और को स्किल भी सीख गया मैं हाँ उन्होंने थोड़ा व्यवहार अच्छा किया सही था मेरे लिए रोज़गार भी मिल मिल जाएगा शायद कभी भी मेरे से गोवर्मेंट में नहीं लगूँगा तो प्राइवेट में मेरे पास रोज़गार के लिए ऑप्शन है